انسانی زندگی کا پانی اہم حصہ ہوتا ہے پہلے کے زمانے میں لوگ پانی کا استعمال کرنے کے لیے گاؤں کے پوکھر تالاب یا پھر ندی میں جایا کرتے تھے اس سمے پانی پینے کے لیے لوگوں کو بہت تکلیف اور کشٹ اٹھانا پڑتا تھا جس سے لوگوں کو کافی دقت پیدا ہوتی تھی جیسے جیسے ہمارا سمے چینج ہوتا چلا گیا اور آج کے زمانے میں لوگوں کے گھر میں ٹیول کا آنا شروع ہوا اس ٹیول میں پائپ اور ساکٹ لگی ہوتی ہے جس سے کہ پانی صاف اور ستھری نکلتی ہے اور اس پانی کا استعمال ہم لوگ کھانا بنانے یا پھر پانی پینے یا پھر کپڑا دھونے کے کام آتی ہے اور ہمارے اور ہمارے گاؤں میں کوئی بھی کنواں نہیں ہے لیکن ہمارے دادا اور پر دادا بتایا کرتے تھے کہ پہلے کنواں ہی ہوا کرتے تھے اور اس کنویں پر پانی نکالنے کے لیے بہت بھیڑ ہوتی تھی جس سے لوگوں کو پانی اپنے گھروں تک لانے میں کافی دقتوں کا سامنا کرتا کرنا پڑتا تھا جس سے کہ لوگوں کی کبھی پھسل جایا کرتے تھے تو کبھی پانی لانے کے لیے گر بھی جایا کرتے تھے اس لیے ٹیول کا آنا ضروری تھا اور آج سبھی کے گھروں میں ٹیول کا ٹیول ہیں اور اس سے لوگوں کی کافی مدد ہوتی ہے نہ کہ گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے نہ ہی گھر سے باہر جانی پڑتی ہے اور گھر میں رہتے ہی سارا کام پانی کا لوگ استعمال کر لیا کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بہت فائدے ہیں